क'क्राझार जिल्लायाव जों रादाबफोरखौ बांसिनानो मेडिया फ्रा मेडिया फ्रा बांसिनानो टि भि इउटुब फोराव जों बांसिन नायो आरो निउस फोरखौ बिदिनो आरो मेरला रोखोमनि रादाब मोनो जोङो मबाइलावनो इउटुबावनो बिदिनो बड'लेण्ड रादाब निउस बड' रादाब बेफोराव मोनो जोङो टि भि सेनेल एक्सथ्रा टि भि सेनेल बो गैजाया जाहैबाय बिदिनो जों बांसिन मबाइलावनो मबाइल निफ्रायनो मोनो आरो रादाबफोरखौ आरो बिदिनो जोङो रादाबखौ नायो बिदिनो फुं फोराव बिदिनो फेसबुक वात्सएप फ्राव बेफोरनिफ्राय मोनो दंनाया दं निउस निउसफेपार निउस फेपार फोरखौ होननो थाङोबा जोंहा बर'आ गावनि निउस फेपार फोर दं बेफोरखौबो नायनो हायो जोङो